आं जानो मोजां मोननाय ओंख्रिया साबसिना जाहैबाय अनद्लाजों दाउ आरो आङो सङो आरो जोंहाथ' सानैल' नालाय बिमा फिसा बिथ' उन्दै गथ' बि स्कुलाव थाङो बेबो माब्लाबा माब्लाबा सङो आरोना ओमफ्राय आंनो बांसिन संनाय जायो संनायालाय बेहा फरायनाय नालाय स्कुलाव थांनांगौ नालाय ओ बिदिनो जानाया जाहैबाय मैथाजों नाबो गोथाव मोनो जेनेबा आरो मैथाजों ना गोथां आरोना जोबोद गोथाव जायो आरो नारजिजों नारजि गोरानजों अमा मेजेम दोलो जोबोद गोथाव जायोआरो जानो ओ बिदिनो आरो ओंख्रि गोबाब जोबोद गोथाव जायो लाफा दोलो लाफा खारदै ना फिसाजों बेबो जोबोद गोथाव जायो आरोना ओ बिदिनो आरो नाफाम बाथोन दुनदिया गोरलैजों बेबो जोबोद गोथाव जायो बेनो आरोना जाग्राया जोबोद गोथाव जायो ओ ओमफ्राय आरो माबाजों थास' बेदरजों ना गोथां ना गिदिर बेबो जोबोद गोथाव जायो स्वाद जायो आरो बे माबाजों ओ थास' बेथ'रिजों ना गोरानजों एबा ओ नाफामजों बेबो गोथाव जायो आरो जानो बेखिनि आरोना जाग्रा ओंख्रिया गोथावा आंनिया खाजाया